مختلف علاقوں میں مختلف انواع کی جنگلی حیات اور ان کی رہائش گاہیں ہو سکتی ہے مثال کے طور پر میدانی علاقے میں جنگلی بلی لومڑی پائی جاتی ہے جنگلات میں جیسے چیتے تیندوا اور مختلف اقسام کے پرندے پائے جاتے ہیں دریائی علاقے میں دریائی ڈولفن مگرمچھ وغیرہ پائے جاتے ہیں صحرائی علاقے میں صحرائی لومڑی صحرائی سانپ وغیرہ پائے جاتے ہیں جنگلی حیات اور ان کی رہائش گاہوں کے تحفظ کے لیے مختلف اقدامات کیے جا سکتے ہیں حکومت کی جانب سے جنگلی حیات کے تحفظ کی قوانین اور ضوابط بنانے بنائے جائے اور ان پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے شکار پر پابندی اور شکار کے قوانین کی نگرانی کی جائے قدرتی جنگلات اور دیگر رہائش گاہوں کی کٹائی کو روکا جائے قدرتی رہائش گاہوں کو قومی پارکوں اور جنگلی حیات کے تحفظ والے علاقوں میں تبدیل کیا جائے عوام کو جنگلی حیات کی اہمیت اور ان کے تحفظ کے بارے میں آگاہ کیا جائے تعلیمی اداروں میں جنگلی حیات کے بارے میں نصاب شامل کیا جائے حکومت غیر سرکاری تنظیمیں اور مقامی کمپنیوز کے درمیان تعاون کو فروغ دیا جائے مقامی لوگوں کو جنگلی حیات کے تحفظ کے فوائد کے بارے میں آگاہ کیا جائے اور ان کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے آپ اپنے علاقے میں درخت لگائیں اور لوگوں کو درخت لگانے کی ترغیب دیں جنگلی حیات کی رہائش گاہوں کو نقصان پہنچانے والے عوامل کی نشاندہی کریں اور انہیں ختم کرنے کی کوشش کریں مقامی تنظیموں اور کمپنیوز کے ساتھ مل کر جنگلی حیات کے تحفظ کے منصوبے بنائیں اور ان پر عمل کریں جنگلی حیات کا تحفظ نہ صرف حیا حیاتیاتی حیاتیاتی تنوع کی بقا کے لیے اہم ہے بلکہ یہ ہمارے ماحولیاتی نظام کی صحت اور استحکام کے لیے بھی ضروری ہے